السلام علیکم میں ہادیہ بات کر رہی ہوں کیا ہماری بات ایس بی آئی کی کشٹمر کیئر سے ہو رہی ہے سر میرا کمپلین یہ تھا کہ مجھے بینک نے پیغام بھیجا وہ یہ ہے کہ اگر بینک کھاتے سے آدھار کارڈ نہیں جڑاتی ہوں تو میرا سبسڈری بند کر دی جائے گی تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کس طریقے سے آدھار کارڈ کو بینک سے جڑانا ہوگا سر یہ کتنے دنوں میں ہو جائے گا جی جی سر جی مجھے یاد ہے جب یہ پیغام موصول ہوا تھا تو میں نے ریمانٹر کے طور پر لکھ کر رکھ دیا تھا جی جی جی ایک ہفتے میں کرنا ہوگا ان شاء اللہ میں وقت پر کر دوں گی جی جی بولیے جی آدھار کارڈ بھی ہے پین کارڈ بھی ہے سر مجھے یہ بتا دیجیے اس میں کتنا وقت لگے گا دس دن نہیں نہیں سر پانچ دن یا ایک ہفتے میں کر دیجیے تو زیادہ اچھا رہے گا جی جی جی جی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی جی جی جی آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ میرے اس کام کو کر دیجیے آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کروں گی سر جی السلام علیکم